अॼुकल्ह कपिड़ा अहिड़ा निकिता आहिनि जेका पाण खे न वणंदा आहिनि पर हिन जमाने में हिननि ॿारनि खे वणनि था असांखे उहे घटि वणंदा आहिनि पहिरियों के ज़माने जा असांखे ॾाढा कपिड़ा वणंदा हुआ त जीअं नढिड़ा हूंदा हुआसीं डार्क अलॻि अलॻि कलर जा असांजी मम्मी असांखे सिबी करे पाराईंदी हुई त कॾहिं झालरुनि वारा त कॾहिं कलीन वारा त कॾहिं भई ईअं पैटन वारा करे सिबी करे पाराईंदा हुआ असांखे ॾाढा वणंदा हुआ ऐं असांजी मम्मियूं अम्मा हूंदियूं हुयूं उहे पतलून कर्ता पाईंदियूं हुयूं ऐं असांजी ॾाॾियूं हूंदियूं हुयूं हू परा ऐं चोला पाईंदियूं हुयूं तंहिंखां सवाइ असांजा वॾा हूंदा हुआ उहे धोती पाईंदा हुआ टोपी पाईंदा हुआ तंहिंखां सवाइ पगड़ी पाईंदा हुआ ऐं टोपीअ खां सवाइ त उन्हनि खे ॾाढो सुठो लॻंदो हुओ चवंदा टोपी पाईंदासीं त असांजी शान सिंधियुनि जी वधंदी इन करे हाणे जेको फैशन आहे त सलवार कुर्ता घट पायन थियूं वन पीस अचनि था मेक्सियूं अचनि थियूं अलाए कहिड़े कहिड़े फैशननि जा कपिड़ा पाइनि थियूं असांखे उहे घट वणंदा आहिनि असांखे त अॼ पहिरियों के ई कपड़ा वणंदा आहिनि जीअं सलवार कुर्तो आहे पंंहिंजे सिंधियुनि जी जेकी शान आहे उहा सुठी लॻे हिन करे जेतिरो थी सघे पंहिंजे सिंधियुनि खे उहे ई कपिड़ा पाइणु खपनि जे फैशन प्रमाणे हलंदियूं त उन्हनि खे सुठो न लॻंदो इन करे ऐं जेंट्स शर्ट पाईंदा आहिनि पेंट पाईंदा आहिनि ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि भई जे करे अॼुकल्ह फैशन थी विया भई जींस पायूं टी शर्टूं पायूं उहे घटि वणंदा आहिनि इन करे असां मां त पंहिंजे घर वारनि खे चवंदी आहियां पेंट पायो बुशेट पायो टी शर्ट न पायो तंहिंखां सवाइ गंजी ज़रूरु पाइणु खपे गंजी खा सवाइ बुशेट सुठी न लॻंदी आहे इन करे तव्हांखे बि मां चवां थी तव्हां बि अहिड़ी रीति ई कपिड़ा पाईंदा रहो तव्हांजे घर वारनि खे ब उहो ई तव्हां सबक सेखायो त ॾाढो सुठो अथव